असां पंहिंजी दैनिक दिनचर्या में योग खे शामिलु करे सघूं था अॼुकल्ह छा आहे जीवन शैली में ॾाढो बदलाव आहे भग ॾुक जी ज़िंदगी थी वई आहे समय मिले कोन्ह थो त पाण खे थोरो समय कढी करे पंहिंजे मन खे शांत करे योग करिणो खपे जीअं पंहिंजो मानसिक शांती मिलंदी ऐं शरीर स्वस्थ रहंदो त कम में मन लॻंदो ऐं पाण चाहे रंधिणे में ॿूठा हुजूं चाहे बुहारी कढ़ंदा हुजूं पाण कुझु न कुछ योग करे था सघूं रंधिणे में ॿीठे ॿीठे अगरि ॿ मिंट फ्री आहियूं त टांगून खे हेठि मथे था करे सघूं हथनि खे गर्दन हिलाइ था सघूं अगरि मर्द कार हलाइनि पिया त हू बि पंहिंजे गर्दन खे अॻियां पुठिया हथनि खे करे था सघनि ॿ मिंट जो ब्रेक वठी करे ऐं दैनिक दिनचर्या में जो पाण कम कयूं था उन ई कम में मन लॻाए करे हू बि हिकु तरीक़े जो योग आहे योग योग कुल खां सिखिणो खपे छो की जेसिताईं मन खे शांती कोन्ह मिलंदी त पंहिंजे रोजमर्रा जी ज़िंदगी में जो कम कयूं था हुनमें मन कोन्ह लॻंदो इन ई लाइ पाण खे दैनिक दिनचर्या में योग खे शामिलु करणु ॾाढो ज़रूरी आहे